खास करिकऽ लॉकडाउनमे जे मोबाइल या लैपटॉपके जे इस्तेमाल हमसब केलहुँ से सब हम गोटा सबगोटा जनै छी कि बड़ी मात्रामे भेल आओर ई एकटा बुझिऔ कि क्रान्ति भऽ गेलै लैपटॉप या फेर मोबाइलके उपयोगके बेबस्थामे की लॉकडाउनमे हमसब कतहु बाहर नहि जा सकै छलिए एकटा अभियन्ता होबाके नाते जे भी एकटा सरकारके माध्यमसँ जे भी कार्यरत अभियन्ता छथिन हुनका सभके वर्क फ्राम होम नामक एकटा अभियान चलाओल गेलै जेकि घर बैसल सब काज करि सकै छलखिन ओकरा हिसाबसँ जे लॉकडाउनसँ लऽ कऽ एखन तक जे भी आँकड़ा देखल गेलैए ओहि हिसाबसँ तऽ इएह पता चललै कि लैपटॉप या मोबाइलके इस्तेमाल पहिलेसँ अधिक करऽ लगलैए लोक आजकल जे भी बेबस्था छै चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी या फेर जे भी प्राइवेट संस्था छथिन से सब ऑनलाइनके माध्यमसँ सब अपन काज सुचारु रूपसँ ऑनलाइनके माध्यमसँ चलबै छथिन आओर घर बैसल काज करैके एकटा जे अनुभव छै एक अभियन्ता होबाके नाते हमरा बड़ नीक रहल जे जखन जरूरत पड़लापर लॉकडाउनमे चाहे कतहु घर बैसल काज कऽ सकै छलिए लैपटॉपके उपयोग या फेर मोबाइलके उपयोगके बारेमे विस्तृत जानकारी सबके प्राप्त भेलै जे जेकि मौका नहि भेटलाके वजहसँ पहिने नहि जानकारी छलै से भी भऽ गेलै आओर ओकरा हिसाबसँ इसकुली शिक्षापर जे खास असरि भेलै खास करिकऽ लॉकडाउनमे की घर बैसल बच्चाके शिक्षा भेटलै शिक्षा बेबस्थाके सुचारु रूपसँ बनाबैमे ई जे ऑनलाइन माध्यम छै खास करिकऽ लॉकडाउनमे बड़ कारगार साबित भेलै आ जे भी अनुभव छलै जे भी विद्यार्थीके चाहे जे भी घर बैसल काज करऽवलाके से सब बड़ नीक अनुभव भेलै कि सबके काज चललै सब एक दोसराके परिवारके साथ रहैतमे अपन काम काजके सुचारु रूपसँ चलेलखिन ई एकटा वर्क फ्राम होम या ऑनलाइन जे भी शिक्षाके जे भी बेबस्था छै सबके एक बल भेटलै एक प्रोत्साहन भेटलै आगूके समय रहैत सीमाके अन्तर्गत ई बेबस्थाके सुचारु होकर कम समयमे भी अपन बेबस्थाके स्थापित करि जे भी छथि काज कएल जा सकैए